हैल्लो नमस्कार और सनाओ तुं'दा केह् हाल ऐ बस ठीक और केह् करा दे हे अच्छा मैडम जी असैं फोन कीत्ता हा कि असै ना केक आस्तै कस्टमाइज करना ऐ ते मिगी कल शाम्मी वेल्लै चाहिदा ऐ ते मिगी चाहिदा ऐ चाकलेट फ्लेवर मिगी चाहिदा इक किल्लो आह्ला मतलब मतलब कि इक किल्लोजां डेढ़ किल्लो आह्ला होना चाहिदा इय्यां ज्यादा साढे तिन सौ धोड़ी इ'य्यां करोओ ओह्दे बिच ना थोह्ड़ा चाकलेट फ्लेवर कम पायो कन्नै खंड जेह्ड़ी ऐ ना ओह् बी थोह्ड़ी लिमिट कन्नै पायो और कन्नै उस्सी अंडे नी पायो बिच अस थोह्ड़े वैजीटेरियन होंदे ना और कन्नै मतलब फ्रैश बनायो कि क्रीम सारा जेह्ड़ा बी किश ओह्दे बिच पागे ओ ना ते फ्रैश पायो होम डिलीवरी चलो दिक्खनेआं होम डिलीवरी दे तुस किन्ने एक्स्ट्रा पैसे लैगे फिफ्टी रूपीस चलो ठीक ऐ मतलब पूरा कट मटाइयै चार सौ दा पौना एह् कोई गल्ल नी ते शाम्मी कल सत्त बजे तुस साढ़े घर पजाई ओड़ेओ ठीक ऐ साढ़ा घर इत्थे ऐ नेअर यह वार्ड नंबर अट्ठ परशोतम कुमार हुं'दे घर ठीक ऐ ठीक थैंक यू